ہیلو سر سر مجھے جی سرمجھے سمسنگ گلیکسی کا فون لینا تھا اُس کے فیچرس کے بارے میں کچھ بتائیں نہیں سر مجھے سر مجھے سیمسنگ گلیکسی کے بارے میں بتائیں سر مجھے سیمسنگ گلیکسی لینے کا ہی ارادہ ہے

جی سر جی اس کی اِس کی پرائز کیا ہے جی سر

گریڈ بی سی

جی سر تو اِس اس اِس کی اسکرین کیسی ہے